हमारे शहर में ज़िला हॉस्पिटल है जिसमें हम जाते हैं तो पहले पर्ची कटवाते हैं एक रुपये का फिर उसके बाद हमें भीड़ बहुत भीड़ रहती तो उसके लिए हमें लाइन लगाना पड़ता है फिर लाइन लगाने के बाद हम डॉक्टर से मिलते हैं उसके बाद हम से सलाह लेते हैं डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं लिखते हैं दवाइयाँ लेते हैं फिर उसके बाद हम घर पर आते हैं घर पर आने के बाद हम पहले पानी गर्म करेंगे फिर उसके बाद दवाई लेंगे दवाई लेने के बाद फिर हमें अन्य चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि हमारे यहाँ साफ सफाई रहना चाहिए हमें मच्छरदानी में सोना चाहिए और